झूलेलाल दादा तव्हांजो धन्यवाद तव्हां रोटी आहे न ॾाढी सुठी मोकिली हुयव असांखे उनखां पोइ एॾी उस में ॾियण आयो आहे अधि घंटे जी जॻह ते वीह मिंटे में तव्हां असांजे घर रोटी पोहचाई आहे मुंहिंजे घर एॾा महिमान हुआ मां एॾी टैंशन खणा पई की कीअं मां पूरत कंदमि पर सची में सुठे में सुठी सर्विस मिली पनीर जी भाॼी बि ॾाढी टेस्टी हुई